बावैसो सिगां आङो मोनसे मबाइल फ'न अर्दार खालामदोंमोन सामसं कम्पानि निफ्राय आङो सामसं एस टुवेन्टिथ्रि आङो अर्दार खालामदोंमोन गोबां खामानियाव बाहायनो थाखाय दानि आजिखालि मबाइल नङाब्ला जेबो जालिया बेनिखायनो आङो मोनसे मोजां मबाइल आङो अर्दार खालामदोंमोन आङो बेनि सायाव आंनि मोनदांथिया मा बे मबाइल नि सोमोन्दै आङो नोंथामोननो बुंगोन सामसं कम्पानि खौ जों मोजांखौनो जोङो बुंनो हायो मानोना सामसं आ गोबां मोजां स्पेसिफिकेसन होयो जोंनि थाखाय मबाइल आवहाय बेनि केमेरा फोरा जोबोद मोजां भिडिअ'ग्राफि खालामनो थाखाय युटुबार फोरनि थाखाय बे मबाइल आ जोंनो जोबोद मोजां आङो बे मबाइल नि केमेरा याव सेटिसफाइड आरो मबाइल नि डिसप्ले आबो जोबोद मोजां मोजां कुवालिटि भिडिअ' फोर जोङो नायनो हायो आङो नायनो हादों बे मबाइल आव आरो बे मबाइल नि जि प्रसेस'र बेबो जोबोद मोजां गोबां एप्स फोर बाहायोब्लाबो बे मबाइल आवहाय हें फोर जानाय आङो नुनो मोनाखै आरो बे मबाइल नि जि ओ इउ आइ बेबो जोबोद क्लिन बेवहाय जेबो एदभार्टाइज फोर नुनो मोनाखै आङो बेनिखायनो आं बे मबाइल खौ लानानै आङो जोबोद मोजां मोनदों आरो बे मबाइल आव हेक जानायनि बिबाङाबो जोबोद खम मानोना बे मबाइल आवहाय मोजां मोनसे सिकिउरिटि जोङो मोननो हायो जाय सामसं आ न'क्स सिकिउरिटि जोंनो होयो आङो बेखौ बाहायनानै आङो जोबोद मोजां मोनदों आरो बे मबाइल नि गेजेरजों आङो गोबां खामानिफोरखौ आं गोरलैयै मावनो हादों भिदिअ' कलिं आव मोजां कुवालिटि केमेरा आङो मोननो हादों रायज्लायनायाव मोजां माइक थानायलाय मोजां आवाज मोजां भ'इस आङो मोननो हादों बे मबाइल नि गेजेरजों आङो गोबां न'लेज फोर आङो लानो हादों इन्टार्नेट नि गेजेरजों ससियेल मिडिया नि गेजेरजों बेनिखायनो आङो बुंनो सानो नोंथांमोना बायोब्ला नोंथांमोना बायनो हागोन एस टुवेन्टिथ्रि सामसं नोंथांमोना बेखौ लायोब्ला आं सानो नोंथांमोननि फैसाया ओरैनो खहा जानाय नङा नोंथाङा गोबां बेनिफिट नोंथांमोना मुलाम्फा मोननो हागोन बेनिखायनो आङो बे मबाइल खौ मोजां होननानै आङो नोंथांमोननि गेजेराव आङो फोरमायदों